جی ہاں بالکل ہمارا پیارا مذہب اسلام ایک دین فطرت ہے جو پوری انسانیت کی ہر شعبے میں مدد کرتا ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسانوں کی مکمل رہنمائی کی ہے اور کسی بھی میدان میں اور کسی بھی فیلڈ میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے انسان کی زندگی کی ہر ایک پہلو میں ایک کو سب کچھ اسلام نے سکھایا ہے اور اس کو بتایا ہے جس کی اس کو ضرورت ہے اسی طرح جسمانی اور ذہنی صحت کی دیکھ بھال اور جسم اور ذہن کو صحت مند رکھنے اور ذہنی سکون مہیا کرنے میں اسلام کا بہت اہم رول رہا ہے اسلامی تعلیمات کے روشنی میں صحت اور تندرستی کا خیال اگر رکھا جائے رکھا جائے گا تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت بھی شاندار ہوگی اسلامی تعلیمات کے مطابق صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے دور رہنا اور بچنا ضروری ہے جیسے زیادہ کھانا یا ضرورت سے زیادہ سونا یا پھر بہت زیادہ فارغ رہنا اور کاہلوں کی طرح بیٹھے رہنا کوئی کام نہ کرنا یا پھر کم کھانا اور کم سونا الجھن اور غم اور ذہنی پریشانی کا شکار ہونا یا اپنے آپ کو ایسے کام میں لگانا جس سے جسم کو نقصان ہوتا ہے یا جس سے موٹاپا بڑھے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہو جیسے راتوں کو جاگنا اور دن میں سونا اسلام سکھاتا ہے کہ کھانے اور رہنے کا زندگی گزارنے کا طریقہ معتدل اور منظم ہونا چاہیے اسلام صحت کی تعلیمات پر بہت زور دیتا ہے اسی طرح غذا کے حوالے سے اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیشہ حلال اور پاک غذا کھایا کرو حرام چیزوں سے جیسے شراب اور سوٴر کے گوشت سے مکمل پرہیز کرنے کی تاکید کی گئی ہے